हमारे क्षेत्र में मौसम के हिसाब से कई फसलें उगाई जाती हैं रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में गेहूँ सरसों और चना शामिल है रबी की फसलों अकटुम्बर और दिसंबर के बीच बोया जाता है तथा अप्रैल और मई के बीच महीने में कटाई की जाती है जून और जुलाई में मानसून में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं और सितंबर और अकटुम्बर में कटाई की जाती है चावल ज्वार कपास मक्का खरीफ की फसल खरीफ की फसल राज राजस्थान में कृषि के तीन मौसम खरीफ बरसात का मौसम रबी सर्दियों का मौसम और ज़्यादा गर्मी का मौसम है खरीफ मौसम बरसात और मौसम इससे इस मौसम की फसलें बाजार मक्का और ज्वार मूंगफली और चावल है रबी रबी मौसम इस मौसम की मुख्य फसलें गेहूँ जो चीनी सरसों आदि सब्जियां सभी मौसम में उगाई जा सकती हैं क्योंकि उन्हें सूरज की रौशनी की आवश्यकता होती है जो पूरे वर्ष मौजूदा रहती है और कम पानी की कम पानी की कम पानी की में उग जाती है खरीफ फसलों की बोआई जून से जुलाई तक की जाती है रबी फसलों की बोबाई अकटुम्बर से नवंबर तक की जाती है ज़्यादा फसलों की बोआई फरबरी से मार्च तक की जाती है